नहीं मैम वह उतना ही होगा नहीं मैम आपको देख लीजिए मतलब आपने जो भी लेकर गईं हैं उनका मतलब जितना भी प्राइज़ है वह उतना ही होगा हाँ मैम पर हमारे हिसाब से तो वह पूरा सही है और आपको मतलब कितना डिस्काउंट चाहिए आप कितना मतलब कितनी कम प्राइज़ करना चाहती हैं अच्छा पाँच सौ और एक हज़ार का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हम आपको कम से कम हंड्रेड रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हैं बस नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता फिर हमको मतलब घाटा हो जाएगा आप हम फिर हमारे लिए भी तो कुछ चाहिए ना नो मैम हमने जो भी बिल बनाया है वह सही है आपने जिन मतलब जो भी लिया है उनकी प्राइज़ इतनी ही है और इतना ही बिल आएगा नहीं मैम हाँ मैम हम सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ ही कर सकते हैं कम उससे ज़्यादा नो हाँ मैम ठीक है हम भेज देंगे